हैलो हां हां जी हां जी सोनम गै बोल्लै नी अच्छा जम्मू च जम्मू च बड़ी सारी जगह् न घूमने आह्लियां ते अगर जम्मू दी गल्ल करां ते सारें कोला पैह्ले बावे आह्ली माता कन्नै बावे आह्ली माता ते ओह्दे कन्नै बाग ए बहू ऐ एह् दो जगह् बड़ी फेमस न ते फिर जम्मू च आई जंदा हरी पैलेस उद्धर बी तुस जाई सकदे अं घूमने गी उद्धर हरी पैलेस ते होर बी बड़ी सारी हां हां जी हांजी हांजी इक नवा ज़ू खुल्लेआ जम्बू ज़ू ते तुस उद्धर जाई सकदे ओह् बड़ा बड्डा ज़ू ऐ जेह्ड़ा हून खुल्लेआ ओह् ते उद्धर बी जाई सकदे ओ तुस घूमने गी होर बी बड़ी सारी जगह न तुस आई सकदे ओ इद्धर घूमने गी जी ठीक ऐ